السلام علیکم جی موبائل دکان سے بول رہے ہیں کئے بجے دکان کھلتی ہے آپ کی اچھا میرا ڈسپلے کھراب تھا اسے ٹھیک کرنا ٹھیک کروانا تھا جی موبائل میں ڈسپلے خراب ہے اور چارجر وگیرہ کھراب ہے یہ ٹھیک کروانی ہے ٹھیک ہو جائے گی کتنا روپیہ لگے گا پھر بھی ایک اندازاََ ڈسپلے کچھ تو بتا سکتے ہیں کہ اتنا نا اتنا لگے گا

موبائل قریب دو تین دن سے خراب ہے ڈسپلے خراب ہے ان کا اور چارجر میں دکت ہے یہ ڈسپلے جب اسے ڈھندلا پڑ گیا تو پتہ چل گیا کہ ڈسپلے خراب ہے

تو کچھ اندازہ بتا سکتے ہیں نا کی اتنا نا روپیہ لگے گا ان دونوں میں پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے نا کہ سامان اتنے نا اتنے کا آئے گا

کہ کوئی سامان دس بیس پچاس کا اتنا کا اندازہ تو بتا سکتے ہیں ایں موبائل بالکل اندھیرا ہے اس میں کال ہی نہیں لگتا بغیر دیکھے بھی تو بتا سکتے ہیں کچھ اندازہ کے تحت اتنا نا اتنا لگے گا اچھا دکان بند کئے بجے ہوتی ہے دکان کئے بجے بند ہوتی ہے دکان بند کئے بجے کرتے ہیں آپ نو بجے تک ان شاء اللہ میں جو ہے آپ سے ملتا ہوں شام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتا ہوں میں آپ سے